हमसब जे गेलहुँ कतहुँ तऽ अपन भाषा बङ्गलहुँ बङ्गला गेलहुँ तऽ बङ्गाल गेलहुँ कलकत्ता दिस तऽ अपनो भाषा ओ बजैत छलखिन ओसब बङ्गला भाषा हमसब ओ भाषा बुझलिए नहि कतहुँ किछु नहि मथुरा दिस गेलहुँ तऽ ओसब ओ भाषा बजैत छलखिन हँ ओ ब्रजभाषा हम बुझि नहि पयलियै ब्रजभाषो नीक लागैत छलै सुनैमे नीक लागैत छलै पद बहुत बुझैत छलियै ब्रजभाषा लेकिन हम समझैत नहि छलियै ब्रजभाषा हम अपने मिथिला भाषा बजैत छलियै अपने मिथिलामे बजैत छलियै ने लेकिन ब्रजभाषा हमरा नीक बड लगैत छलै ओसब जे गीत गबैत छलखिन ब्रजभाषामे से हमरा बड नीक लगैत छलऽ सुनैमे बहुत नीक लगैत छलै हँ लेकिन हम अपना मिथिलाके भाषा प्रसिद्ध बुझैत छी हमरा मिथिला छोड़िके आओर दोसर भाषा बजले नै अबैये अपन मिथिला भाषा बजैत छी धिआपूता बाल बच्चा सब बजैए अपने मिथिला आओर जाइत छी कतहुँ तऽ भाषा नहि बुझैए केओ भाषा हमरा सबके पहचानि नहि रहलैए केओ हमरा सबके भाषा बुझि नहि रहल हँ हमसब ओहि भाषा लै के अपने बौआए रहल छी कतहुँ जाइत छी तऽ भाषा नहि बुझाइए किछु जे धिआ पूता लऽ खिलौना या धिआ पूता लऽ किछु कीनब बुझबे नहि करैत छियै से हम